گڈ مورننگ میڈم میڈم وہ آپ جو انٹرویو کے لئے کینڈیڈیٹس کو بلائے تھے نہ کینڈیڈیٹس آئے ہوئے ہیں میڈم انٹرویو دینے کے لئے میڈم ابھی تک تو ایک نیرلی ٹوینٹی ممبرس ہے میڈم فی الحال میڈم دیکھیے میل میں نہ ففٹین پندرہ ممبر ہیں اور فیمیل میں خواتین جو ہیں پانچ ہیں میڈم میڈم ہماری کمپنی میں جو انٹرویو کی لسٹ ہے وہ لسٹ انٹرویو دینے کی لسٹ نیرلی ہنڈریڈ ممبرس کی ہے میڈم اچھا تو میڈم اب جو کینڈیڈیٹس آگئے ان لوگوں کو جا کے کیا بولوں میڈم میں اوکے میڈم تو ٹھیک ہے میڈم میں ویسی ہی کہہ دیتا ہوں آپ بولے جیسا جا کے وہ لوگ کو بولتا ہوں کہ میڈم جو ہے میٹنگ میں ہیں اور ایک نیرلی ایک ون آور کے قریب قریب ایک گھنٹہ تقریبا ایک گھنٹہ انتظار کریے اس کے بعد جو ہے میڈم جی جی اچھا ایک گھنٹے کے بعد اسٹارٹ ہو رہا بولتا ہوں میں ٹھیک ہے جی اوکے میڈم اوکے تھینک یو ویری مچ میڈم میں ففٹین منٹس کے بعد آپ کو انفورم کرتا ہوں تھینک یو ویری مچ